हेलो हाँ नमस्कार सर हाँ जी मैं एल आई सी एजेंट बोल रही हूँ वह आप आपका एल आई सी हो चुका है क्या हाँ हाँ तो फिर करवा लीजिए लाइफ़ के लिए अच्छा होता है एल आई सी का मतलब यह है जो पंद्रह साल का है और एज के एज के एकॉर्डिंग मतलब यह होती है तो दस साल की जैसे छः महीने पर आपको तीन हज़ार जमा करना पड़ेगा और फिर पंद्रह साल के बाद जो मतलब वह है वह आपको प्रोसेस वह मिलेगा देखिए जैसे अगर पाँच लाख का है पाँच लाख अगर आप जमा करते हैं अगर बीच में आपको अगर कुछ हो गया तो तो आपको जमा नहीं करने करना पड़ेगा वह आपको पूरा मतलब पाँच लाख के पाँच लाख मिल जाएगा और अदरवाइज अगर आप जमा कर रहें हैं तो जैसे अगर तीन हज़ार का तीन हज़ार अगर छः महीने पर कर रहे हैं तो पाँच साल तक कीजिए उसके बाद आपको बोनस आना शुरू हो जाएगा तो वह जैसे आप जैसे कहीं जा रहे हैं गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तब जाकर मतलब आपको यह एल आई सी मतलब माफ़ हो जाएगी अदरवाइज़ अगर अगर अगर अदरवाइज अगर आप बीमार हैं अगर आपको कुछ हो रहा है तो इसमें मतलब यह है जो मतलब कुछ काट के मिलेगा पूरा नहीं मिलेगा इसमें कितना पर्सेंट दस पर्सेंट कटेगा

नहीं नहीं इसमें मतलब कागज़ी मंथली कार्रवाई होगी कागज़ी कार्रवाई होगी तो टाइम तो इसमें लगेगा ही दो चार छः महीने तो लग ही जाते हैं कागज़ी कार्रवाई करने में नहीं नहीं नहीं सुनिए सुनिए आप अगर मैरेड हैं तो अपने नाम से मत कराओ अपने बच्चे के नाम से करवा लो अरे सुनिए सर सु

अरे सर सुनिए तो हम देखते हैं ना हम पहले आप हाँ तो बोलिए फिर हम देखते हैं मतलब कैसे क्या करना है आप एक बार हाँ तो बोलिए मैं सब कुछ वह कर दूँगी ना अरे यह कुछ अरे सर फिर भी लाइफ़ के लिए अच्छा होता है यह जो एल आई सी है लाइफ़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो एक बार आप करवा के तो देखिए सही रहेगा सब कुछ

चलिए ठीक है सर थैंक यू